हैलो भाऊं मूं अहिड़े माण्हू सां बि कमु कमु कयो आहे ज़िंदगी में जेको तमामु खड़ूस माण्हू हुओ ऐं तमामु तमामु घटि वधि ॻाल्हाईंदो हुओ तमामु गुसे वारो हुओ ऐं असांखे शांति सां रहण बि न ॾींदो हुओ अहिड़े माण्हू सां मां मूं तेरहं साल कमु कयो आहे ऐं हुन खे ख़ुशि करण ला मां हुन खे हमेशा जॾहिं कैबिन में अचिणो उथी करे बीह रहंदोसि उन खे नमस्ते कंदोसि पर जे हूं अॼु नमस्ते जो जवाब बि न ॾींदो हुओ बसि ईअं ई सभिनी खां ॻाड़ियूं गन सां ई हलंदो हुओ भॻवानु हुन जी आत्मा खे शांती ॾिए